ہمارے یہاں ان دنوں بچے کرکٹ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور اس سے بڑے ذوق و شوق سے کھیل رہے ہیں جس میں تقریبا بیس سے بائیس بچے مشغول رہتے ہیں بعض بچے ایسے بھی ہیں جو موبائل میں طرح طرح کے گیم میں مشغول رہتے ہیں جس سے بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے جس سے ان کی آنکھوں اور ان کی ذہنوں پر کافی برا اثر پڑ رہا ہے جسے ہم سب کو مل کر روکنے کی ضرورت ہے کچھ بچے صبح شام فٹ بال کو بھی بڑی چاہت سے کھیل رہے ہیں جس سے ان کی ورزش ہو جاتی ہے اور وہ چاق و چوبند رہتے ہیں صبح و شام بیڈمنٹن بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں کبڈی کا تو دور جیسے ختم ہی ہو گیا ہے کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹے بچے کنچے اور لٹو میں مشغول رہتے ہیں ہارنے پر روتے ہیں جیتنے پر خوش ہوتے ہیں آئس پائیس چھپن چھپائی تو بڑے ایسے کھیلتے ہیں کہ رات میں ان کو پکڑ کر گھر لانا پڑتا ہے بچیاں اونچا نیچا گلاس کھیلتی ہیں اور خوب اُدھم مچاتی ہیں